हेलो हेलो डॉक्टर हेलो जी डॉक्टर कल रात से ही मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी मेरा नाम अजय गुप्ता है जी डॉक्टर बहोत ज़्यादा तकलीफ़ है या डॉक्टर उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा है दो तीन बार चुका है नहीं डॉक्टर मैं बाहर का ज़्यादा खाना तो नहीं खाता हूँ मैं अमूमन घर का ही खाना खाता हूँ हाँ कभी कभी दोस्तों के साथ चला गया तो खा लेता हूँ नहीं डॉक्टर गैस तो मुझे नहीं होता है डॉक्टर स्टोन कैसे या सर तो जी बोलिए तो डॉक्टर कौन कौन से चेकप करवाने होंगे मुझे डॉक्टर इग्जैक्ट लोकेसन मिल सकता है आपके क्लिनिक का ओके डॉक्टर और या बोलिए डॉक्टर नहीं डॉक्टर यही समस्या था की पेट में दर्द हो रहा था तो फिर उसी लिए कंसल्ट करना था आपसे अगर स रिसेंटली के लिए कोई मेडिसिन प्रिसक्राइब कर सकते हैं आप

ओके डॉक्टर तो फिर मैं आता हूँ आपसे कंसल्ट करता हूँ थैंक यू डॉक्टर रखता हूँ मैं